शेल्टेन हांव एक फोटोग्राफी आसली व्हेडींगाची हय जेनीवरी वेडींग होय हय नेक्श्ट इयर जेनीवरी ट्वेंटी फिफ्त वेडींग हिंगा पाड्डे आं पाड्डें चेडो पणजेचो चेडूं पाड्डेचें हय पूण येशकोन रोसाचें सेकेंड डेया बी सोगळें तुमी कोत्ताय न्हू ओके सो तें रोसा आनी सेकेंड डेया मागीर हिंगा येवपा पाड्डें येवपाचें फक्त वेडींगा तिंगा पणजे इमेक्यलेट चर्ची आं आनी रेसपेर साडे तिना ओके तें रेसपेरा अजून कनफर्म जालें ना आतां मोदें मोर्नींगूय बी कोत्ताय न्हू इलेवन क्लोक सो मोर्नींग हय मोर्नींग कांय आफ्टरनून तें सारकी कनफर्म करून सांगता तुका

मिडीयम येशी मोदीं आं ओके आं ओके मागीर ती जाल्यार ती कोता येता

ओके आनी येशकोन हेजे बी रोसा बी व्हिडीयोग्राफी आहा तुमगेली ओके मागीर तुमगे एल्बम कोन्न दिताय कांय तुमी रोसा फोकत पेंनड्रायव दिताय आं ओके ओके बोरें तुगे तुगें मागीर म्हाका सांगल्यार जालें सोगलें हांव मागीर कनफर्म कोरत ओके ओके ओके बोरें